हा आफ टुरिस्ट गाइद हो ना टुरिस्ट गाइदना नोंयो आङो आङो बिनि टुरिस्ट जानानै बुंदों आरोना माने मानाससिम मानास नेसेनेल पार्क आव बेरायहैनो नागिरदों औ जेबो थ' प्रब्लेम जानाय नंङा ना अ' माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंहा आंनो खिन्थाहरनो हागोन आरोना अ' जाया जेन'बा अ' बेस्त सिजोन ना जेन'बा मा मा नुनो मोनगोन जेन'बा जिब जुनारफोरा

एभारग्रिन

हा बिदिबा थ' मोजांनि खोथा औ आरो बेयाव बेयाव थ' बारहावाया मिथिनो मोनबायबा पियर होननानै खोनादों जेन'बा औ मोजां

औ

खमन ना

ओहो औ

औ गोजोन्नाय थाबाय खिन्थाहरनायनि थाखाय बिदि औ आमफ्राय आं थ' जिब गारिसो लागोन जेन'बा बेरायनो बेरायनो थ' जिब गारिसो लानांगोनना नङाबा थ' हानाय नङा औ आमफाय औ आमफ्राय बेसेबांसो थांगोन जेनेबा आं थ' फेमेलिसो लांगोन बे फेमेलिया बेसेबां लागोन जेनेबा जिप गंसेयाव औ

औ दे होमबा लोगो मोनसिगोन उनाव दे